हेलो रेस्टोरेन्ट से बात कर रहे हैं जी सर मैंने अभी थोड़े देर पहले खाने का ऑर्डर लिखवाया था आपसे तो उसमें मुझे दो चीज़ें और ऐड करवानी है ऐड हो जाएंगी हाँ जी सर आप ऐड कर दीजिये उसे मुझे दो प्रकार की सब्जियाँ उसमें ऐड करवानी है और मैं उसका ऑर्डर जो है आपको लिखवा रहा हूँ तो आप लिख लीजिए और मुझे यह कहना था सर कि जो खाना आएगा उसमें मिर्च कम रखिएगा मुझे तीखा पसंद नहीं है तो उसमें आप हो सके जितना उतनी ही मिर्च डलवाइयेगा बहुत कम ही रखवाइयेगा और खाने की क्वालिटी भी अच्छी रखवायेगा सर आपकी बहुत तारीफ सुनी हमने तो तारीफ़ के काबिल ही भेजियेगा जी सर और जो दो चीज़ें मैंने बताई वह दो चीज़ें भी आप उसमें जोड़ दीजियेगा और थोड़ा जल्दी भिजवा दीजिये सर जी